ना हमनाय ना हमनाया जाहैबाय मोनसे गावनि थांनानै थानायनिबो मोनसे गिदिर राहा आरो भबिसदाव उन्दैफोरनो थांलाय फैलाय माखासे समफ्राव जेरेखम नोङो ना सेरसे मोनोबा फवासेखौ जानानै थिनफवाखौ बाजाराव लांनानै उन्दैफोरनो गाननाय जोमनाय बा संख्रि बानलु लाबोनो हानाय मोनसे राहा ना हमनाय मोनसे आदब खायदा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोंनि खाथि खालायावथ' बोराय बुरि मानसिफ्रा बैसागनि अखा दै जावरिनायजों ना बार्लि ना खुरसा खोथि बायदिफोरखौ जं दफा लानानै नागिरोमोन दा जोंनि आं गुबुन जायगानि ना हमनाय आदब खायदाखौ आं बारा मोजाङै मिथिया दा जों लागोआव गोदो गोदाय माने बैसागनि अखा दै जावरिनाय लोगो लोगो जंगर दफा थस बयनावबो लागाद थाखायोमोन आरो दा दोनैसिम आङो आंबो नाखौ हमो ना हमनानै हमनायजों लोगोसे गथ' गथाइखौबो मोजां खालामनो हायो आरो दानि आदुनिख जुगाव गोदान गोदान जे दं गोदान गोदान आदबनि फासि दङ बेफोरजों नाफोरखौ हमनो हायो नोङो जे सारगासेआव गुबुन जायगानिखौ आं बुंनो थाङा जोंनि जायगायाव ना होनोबा नाया जोंनि थाखाय आंखाल नङा मानो होनोब्ला जायहा आथिं दं आखाय दं बेनो नानि बिगोमा जायनो जानो हानाय राहा दं आरोखि जायहा आथिं आखाय गैया बे ना हमनो हानाय खेफासिथिबो गैया आरो नाखौ हमनांगौवा माबोरै हमनांगौ नाया मा रोखोम खारो मा रोखोम ओंखारो बबे समाव ओंखारो बेफोरखौ सिनायनो रोंनाय आरो सम आरो बोथोरजों बयबो बेखौ नायोबानो नाखौ हमनो गोरलै जायो आरो दा बेखिनियावनो दा नों जेनेबा फासि साहैबाय फासि साहैनायाव नोङो बबे समाव मा रोखोमाव सानांगौ जेखौ सारनांगौ बबे बबे समाव बबेहाय सारनांगौ बेफोरनि आदब खायदाया जाहैबाय नोङो नाखौ सारनोबा मोनाबिलि मानसि सिरि जानाय लोगो लोगो खेबसे जेनेबा जेराव मानसि थाबायग्रा लांगोना माबा माबि जेरेखम मोसौ होग्रा लामा मानसि थाबायग्रा लामा बेफ्राव नाया जमा जानानै थायो आफाखि मोनजायो ना मा मोनजायो बे दै गुबुंनायाव जमा जानानै थायो बेहाय सारोबा बोथिसे नाखौ मोनो आरो जोबथारनायाव जेनेबा नोङो सोरांसि सोरांसि टाइमाव बे सोरां थारनोसै टाइम जेनेबा सारिथा सारिथा फासथा बे बेखिनि समाव नों नाखौ सारोबा बोथिसे नानि थाखाय जों जोंनि लागोआव आरो जोंनि लागोआव रावहाबो सिन्था खालामनाङा

आरो आंनि न' खाथिआवथ' जेनेबा दैआनो मेरला दङ दै दं हिसाबै आं दिनै आं बुंनो रोंबाय बिनि बादैबो आङो गङि गङियाआवबो गङिया जे गङिया माबा होनो दैमा दैमाथ' गोलैला बे दैसा आरो गौरां दैसा बाहायबो आं एखम्बा एखम्बा नागिरहैयो आरो नागिरहैनानै आरो मोनबोयो थोजासेखौ मोनबोयो आरो माने फरिस्रम खालामोबा मोनो आरो ओमफ्राय नोङो जेफ्रा मोजां नांगौ आरो खस्थ'बो खालामनो हालांनो नांगौ आरो अब्लानो नों ना हमनो बारा बोलो नाङा आरो ना हमनांगौआथ' जायहा साहस गैया बे दैआव हाबनोबो हाया आरो साहस गोनां मानसिआसो दैआव हाबनोबो हानाय जेनोखि माबा गोहो बे गोहोआ फैयो आरोखि गोहो गैयै मानसिआबो हाबनो हागोन दैआव साहसनि खोथा दं आरो दैआव दैआवबा मा दं सिंआव रावबोथ' नुवा बेखौ साहस खालामना हाबनो हानाय नोंहा गोहो थानांगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय